बहुत एहन छै जेकरा सबके बाल बच्चा नइँ होइ छै तऽओकरा जे होइ छै बाल बच्चा तऽ बहुत खुशी मिलै छै बधइया बाजै छै सबकऽ मिठाइ बाँटै छै ओकर छठिहार होइ छै ओ छठिहारमे हमसब भोज खाइ छी सब गोटाकऽ भोज खुआबै छी रङ्ग छङ्गके गाना गाबै छी डान्स करै छी बहुत रङ्गके बात भए जाइ छै बहुत रङ्गके लोक आबै छै गप सप सब होइत रहैए आ ऊ बाल बच्चा पढ़ै लिखै छै तऽ बढ़िया इस्कूलमे ओकर एडमिशन भए जाइ छै गरीब आदमी छै बढ़ियासऽ पढ़ै लिखै छै टॉप कए गेल तऽ अधिक खुशी हमरा सबके मिल जाइए जे हँ गरीब आदमी रहै ओकर बाल बच्चा बढ़ियासऽ पढ़लकै लिखलकै टॉप कए गेलै और इन्जीनियर डॉक्टर बनि जाइ छै तखन तऽ और खुशी मिल जाइए खुशीके तऽ ठिकाना नइँ रहैए इन्जीनियर डॉक्टर बनलैए हँ ओकर बच्चा आ ओही बच्चाके उपनयन होइए मूड़न होइए शादी होइए ओइ शादियोमे ढेरिक लोक सब आबैए उपनयनोमे ढेरिक लोक आबैए मुड़नोमे ढेरिक लोक आबैए तऽ हमसब सबसऽ मिलै जुलै छी सब बहुत नीक लागैए